जय झूलेलाल हिन प्रश्न में हीअ पुछियो वियो आहे की योगा करण जी सही उमिरि छा आहे त हीअं त योगा करण जी कोई सही उमिरि कोन्ह आहे कोई पी माण्हू के बि माण्हू कहिड़ी बि उमिरि में योगा करे सघे थो अगरि हूं शारीरिक फ़िट आहे त न त योगा करण जी जो सही उमिरि आहे एक्सपर्टनि जे अनुसार हूं चारि सां पंज साल आहे चारि सां पंज साल जो ॿार आसानीअ खां योगा करे सघे थो ऐं आगे अॻियां बि उनखे कंटिन्यूं रखे सघे थो हिनजे अलावा हिन में पुछियो वियो आहे कम उमिरि में योगा सिखण जा छा फ़ाइदा आहिनि जे माण्हू हे जे ॿार कम उमिरि सां ई योगा कंदा आहिनि हुनजो शरीर फ़िट रहंदो आहे योगा माण्हूनि जी शारीरिक ऐं मानसिक ॿईनि स्थिति खे सुधारींदो आहे हुनमें परवर्तनु आणंदो आहे योगा सां इन्सानु या जे माण्हू कम उमिरि में या ॿारनि वारी उमिरि सां योगा कंदो आहे हू सालो साल जवान थींदो आहे अर्थात योगा जो आहे उहो शरीर जी खूबसूरती खे निखारींदो आहे हीअ बढ़ती या वधंदी जो उमिरि आहे असांजी हुनखे वर वधंदी उमिरि खे जो प्रभाव आहिनि हुनखे असांजे मुंह ते ॾिसणु कोन्ह ईंदो आहे